व्यवसाय शुरू करै के दौरान ग्रामीण लोगो को बहुत सारा चुनौतियोके सामना करै पड़ै छै ओ सामनामे लोग सब ओ सामनामे उधार लिअ पड़ै छै जमीनके दिक्कत पड़ै छै दोकान बनबै पड़ै छै अहि सबमे बहुत सारा दिक्कत पड़ै छै पैसाके सबसँ जादा दिक्कत होइ छै ओहि सबमे